खामानिबो मावनो लुबैयो समाव बिदिनो बाराद्राय न'आव थाबाय थाबाबो लेथ्रा मोनो हाथाय बाजारफोरावबो इसे थाबायग्लांहैनो लुबैयो माने बारहावाफोरखौ इसे मोजां मोनोखोमा देहाफोरखौ साननानै ओमफ्राय न'फोरावबो बिदिनो खामानिफोरखौबो नायनानै थानो सुखुवा नालाय इसे एनै मावला मावलि मावनोसै अमा दाउफोरखौबो इसे आदार होनांगौबा होगोन बिदिनो सिथ्लाफोरखौथ' सिबनांगौ जाहैबाय थोरसि सुनांगौबा सुनोसै समाव बायदि रोखोम मावनांगौबा मावनोसै बोरमा बायदिसिनाफोरखौ खास्रांनोसै बिदिनो फिसौ फिथाइ दं नालाय आंहाबो बेफोरखौ लामाफोराव इसे बेरायग्लांनो थाखायबो दैखारबोनोसैलाय आरो बिदिनो दसे जिरायनोसैलाय रेस्ट लानोसैलाय बिदिनो समफोराव लांगोनाफोराव जिरायग्लांनोसै आरो इसे एनै बिदिनो मेंनाय बानाय बुरै मानसि जाहैबाय नालाय एसे एनै जिरायनोसैहाय आरो समाव उन्दुनोबो ओंखारो जाहैबाय आंहा अलसिया बायदि अलसिया बायदि उन्दुनो ओंखारनायाव बेफोरबायदिनो दसे गोलांसै उन्दुबाबो उन्दुनो ओंखारखाया नालाय सानाय सुनायबो दङ ओंखायनो आङो उन्दुलाय सिखारलाय बेफोरबायदिनो हाबलाय ओंखारलाय बेफोरबायदिनो खालामो आङो ओमफ्राय समाव बिदिनो मानसिफोरखौबो इसे ओंखारनानै रायज्लायलाबायनो लुबैयो आरो समाव बेफोरबायदिनो जिरायग्लांबायनो लांगोनाफोराव ओंखारो लामाफोरावबो बिदिनो ओंखारो समफोराव माब्लाबा नाफोरबो लायनो लुबैयो लायनाय समावबो बेफोरबायदिनो थेला मोनबोयो माबा माबि बौला बौलि बेफोरबायदिनो जाबोनायाव आरो बाफिननाय फैनोसैलाय आरो बेबायदिनो माबाखांनानै अनेक रोखोम खामानि फोरबोआवबो मावनांगौबो जायोनालाय ओमफ्राय बिदिनो माबाहैयो समाव दुगैनाय मानाय लोबनानै दखान बाजारफोराव दफा बेरायग्लांनो लुबैयो थाङो फैयो बेफोरबायदिनो अनेक रोखोम बुरै मानसि नालाय साननायफ्राबो अनेक जालायलांबाय माने माबायो आरो दसेनो बेरायनाय दसेनो मानाय दसेनो फिसौ फिथाइजों बेरायग्लांनाय समाव रागा जोंनाय बेफोरबायदि फैयो दसेनो फिसौफोरखौ अननो ओंखारो बिदिनो दुस्त' बारा नालाय फिसौफ्राबो ओमफ्राय होख्रां होसि खालामफ्रांनाय जालायलाङो उनाव ज्रोम अनफिननोसैलाय रायबा रायनानै रायनानै बेफोरबायदिनो गथ'फोरजोंबो गेलेनांगौबो जाहैयो खेलायनाय मानाय बेफोरबायदिबो फैयो आंनाव गोसोआव ओमफ्राय माबा माबि बिदिनो थगायनाय मानाय गथ'फोरखौ बायदिसिना गेलेनाय बेफोरबायदिबो फिसौजोंनो गेलेलायो आङो माबा माबि गोरलै बायदि लाखोमालायनानै अन्थाइफोरजों फिसौफ्रा खुसि जानोसै आरो आं लाखोमानानै गेलेबाय नालाय फिसौफ्राबो फुर्टि जानोसै समाव ओमफ्राय बेबादिनो जि गथ'फोरजोंबो गेलेनांगौ जायो नालाय फिसौ फिथाइ बिहामजोपोरा खामानियाव थाजोबनोसै बे खामानिखौबो माबानाय डिस्टार्ब जायोना फिसौफ्रा बेफोर बायदियाव लाखारनांगौबो जायो देरदोंबाबो अख्रा जाहैयो फिसौफ्रा ओमफ्राय बेबायदियावनो आं लाखारो सानै सानै दङना फिसौफोराबो आंहा बुलाय मालाय जालायलायो लाखारनानै आं बेरायो